हम काम करैके बादमे कनि मनि खेतिओ गोटेक बिगहा करीबन खेतिओ करै छिए खेतीमे एहि समयमे जेनाकि गहूम हम बाउग केलिए हँ हँ उनैस दिनके बादमे पानि दै छिए ओकरा बादमे खाद देलहुँ खाद दैके बादमे अपना ओकरा जे छै देखरेख करै छी जे कोइ नुकसान तऽ नहि करै छै तीन महिना बादमे हुनका कमाबऽ पड़ै छै खेतके सबटा कचरा मतलब घास पूरा हटबऽ पड़ै छै ओहिमेसँ हटेलहुँ हटबैके बादमे कनि धनिआँ हम केने छी एक कट्ठा करीबन ओहि धनिआँके जे छै आरामसँ ट्रैक्टर आनलहुँ ट्रैक्टरो नहि मिलै छै जल्दीसँ ओहिठाम कोइ बेबस्थे नहि छै सरकारो तरफसँ कोनो बेबस्था नहि मिलै छै जहिना तहिना ट्रैक्टर आएल ओहिमे धनिआँ देलहुँ धनिआँ हमरा जे छै सतरह दिनका बादमे जन्मै छै ओकरा फेर देखरेख करिऔ कोइ दोसर नहि तोड़ि लिए तोड़ै नहि इएहलिए ओकरा मौसमो साथ नहि दऽ रहल अइ हमरासभके मौसम जे नहि साथ दऽ रहल अइ एतेक कुहासा पड़ै छै जे धनिआँ चतरै नहि छै चतरतै तखने ज्यादा ओ हेतै इएहलिए हम एखन ज्यादा परेशान रहै छी एतेक सरकारके तरफसँ हमरासभके कोइ सहयोग नहि मिलि रहल छै आओर सरकार जे छै अथी कानमे तेल दऽ करिके अथी बैठल रहै छथिन हमसभ कनि खेतिओ गोटो उपजा कऽ लेलहुँ तीसिओ उपजा कऽ लेलहुँ वएह खेतमे गोट तीसी आओर अहाँके जे छै कि नाम छै गेहूँ मटर चना केराउ ईसबटाके खेती कनि कनि मिलाजुलाकऽ साल भरिके खाइके भरिकऽ उपजा कऽ लै छिए आओर एम्हर जे छै हमरा जे छै गेहूँके समयमे थ्रेसर आनऽ पड़ै छै काटिकऽ लऽ जाउ थ्रेसरसँ ओकरा दौनी कराउ भुस्सा अलग भेल तऽ अहाँ गेहूँ अलग भेल ओकरा फेर आनिऔ अप्पन जे केलक हँ ओकरा दिऔ कनि मनि ओकरा बाद अपन घर आनू ओकरा सुखाइऔ सुखा करिकऽ फेर ओहिमे कोइ दवाइ दऽ करिके जे घुन नहि लागै इएहलिए ओकरा ड्रममे पैक कऽ कऽ राखै छिए देखै छिए रखैके बादमे जे छै धीरे धीरे ओकरा धोइ करिकऽ पिसेलहुँ पिसा करिकऽ खाइत गेलहुँ ओ हमरा जे छै सालभरि चलि जाइए बीच बीचमे हमरासभके अगर धूप निकलल तऽ कनि मनि धूप लगा लेलहुँ धूप लगाकऽ सुखाके राखि देलहुँ तऽ कनि ओहिमे घुन नहि लागल कीड़ाके सम्भावना नहि रहल इएहसब बाते अछि